बे सोंथिआव आं बेखौनो फोरमायनो सानदों जे थाखानाय बिफांनिफ्राय आरोबाव गुबुन बिफां सोमजिहोनोब्ला आं बे बिफांनिनो मोनसे मोजां एबा बिलाइ गोरलै ओंखारहांनाय बे दालायनिफ्राय आं बिफां दिहुनफिननो हायो बे दालायाव जोङो माखासे हाजों लोगोसे हासार होनानै बै दालायखौ जोङो मोनसे प्लाष्तिक एबा सिथ्रिजों फानफ्रबनानै दोननाय जायो बे हासार आरो हा होनाय जायगायाव जोङो गेजेर गेजेर दै लुनानै होनांगोन अब्ला बे दालायनिफ्रायनो जोङो मोनसे रोदा ओंखारनाय सम जोङो फैनाय नुयो दा जेब्ला बे दालायनिफ्राय रोदा ओंखारगोन अब्लानो जों बे दालायखौ दानस'नानै लांनानै जों गुबुन बिफां गायनो हायो

बे बेलायाव जोङो बेजों लोगोसे आरो जोङो गुबुन रोखोमनिबो गायनो हायो जेरै बेगरजोंबो जोङो गुबुन बिफां सोमजिहोनो हायो

बे बिफांखौनो जोङो बायदि बायदि जायगायाव गायनानै जोङो बिफांफोरखौ बांहोनो हायो